شمالی ہندوستان میں خاص طور پہ ہندو ہندی اور اُردو زبان بولی جاتی ہے اور یہاں پر كھانا اگر دیكھا جائے تو یہاں پر نان ویجیٹرین اور ویجیٹیرین دونوں طریقے سے كھایا جاتا ہے اور لباس كی بات كی جائے تو یہاں كُرتا پائجامہ اور دھوتی شوق سے پہنی جاتی ہے اور موسم یہاں تینوں طریقے سے ہوتا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا گرم برسات اور سیاست یہاں كی كافی مشہور ہے اور جنوبی ہندوستان كی بات كی جائے جس كو ساؤتھ كہا جاتا ہے تو وہاں پہ لُنگی اور شرٹ كو كافی پہنا جاتا ہے اور وہاں كی زبان بھی الگ ہے كنّڑ تیلگو ملیالم اور طرح طرح كی اور وہاں كا رہن سہن بھی شمالی ہندوستان سے كافی الگ ہے اور وہاں كی سیاست بھی یہاں كی سیاست سے كافی الگ ہے اور وہاں كا جغرافیہ كافی اچھا ہے اور وہاں كا موسم بھی كافی ٹھنڈا رہتا ہے یہاں سے الگ تھوڑا موسم ہے وہاں كا موسم كافی ٹھنڈا رہتا ہے ہر طرح سے اور جنوبی ہندوستان جو ہے وہ ساحلے سمندر ہے مطلب كوسٹل ایریا زیادہ ہے وہاں پر جنوبی ہندوستان میں اور خواندگی كی بات كی جائے تو وہاں پہ خواندگی تعلیمی جو وہ مردم شماری ہے تعلیمی جو ہے وہاں پہ كافی آگے ہے تعلیم میں نائنٹی پرسینٹ ایٹی پرسینٹ لوگ وہاں پہ ایجوكیٹیڈ ہیں تو یہ سب فرق ہے شمالی ہندوستان اور جنوبی ہندوستان میں

كھانا وغیرہ بھی جنوبی ہندوستان میں نان ویجیٹیرین كافی پسند كرتے ہیں جنوبی ہندوستان كے لوگ ویجیٹرین بھی وہاں كے لوگ ہیں لیكن نان ویجیٹرین زیادہ ہیں وہاں كے لوگ بہ نسبت شمالی ہندوستان كے اور لباس بھی الگ الگ ہے وہاں كا اِس طریقے سے كافی چیزیں ہیں جو وہاں پہ ہیں یہ یہ تمام فرقیں شمالی ہندوستان اور جنوبی ہندوستان كے درمیان